असांजी सिंधी भाषा ॾाढी सुठी भाषा आहे इहा भाषा असांजी हे भाषा असांजी सभिनि भाषाउनि में सुठी आहे असांखे सिंधी ईंदी आहे त असां घर में बि सभु सभई माण्हू सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं असांजा नंढा ॿार बि असांखां सिंधी ता सिखण ऐं उहे ॻाल्हाइण जी कोशिश कंदा आहिनि जीअं ॿ साहेड़ियूं सिंधी आइन क्लास में त मतलब अगरि कंहिंखे ॿे केरु टीचर खे अगरि कोई ॻाल्हि न ॿुधाइणी आहे या कोई ॻाल्हि प्राइवेट आहे त ॿ साहेड़ियूं आपस में सिंधी ॻाल्हाए थियूं सघनि हुननि मां टे माण्हू खे ख़बर न पवंदी भई इहे छा था चवनि त असांजी सिंधी भाषा ॾाढी सुठी भाषा आहे हीअं जे जीअं अंग्रेजी भाषा थींदी आहे त हुन में धीउ खे डॉटर चइॿो आहे त द धीउ केतिरो सुठो शब्द आहे पाण में केतिरो सुठो थो लॻे जीअं ठाहूको शब्द आहे ऐं अंग्रेज माण्हू पुट खे सन चवंदा आहिनि पुट पाण में केतिरो सुठो शब्द आहे ऐं उहे माण्हू पीउ खे मतिलब पप्पा खे डैड चवंदा आहिनि डैड शब्द सुठो नथो लॻे डैड शब्द जो मतिलब बि सुठो न आहे ऐं अंग्रेज माण्हू माउ खे मॉम चवंदा आहिनि मॉम बि नथो सुठो लॻे माउ शब्द में पंहिंजी हिकु अभिलाषा आहे ऐं ॾाढो सुठो शब्द आहे जीअं असां असांजे सिंधियुनि में ॾाढी सुठी सुठी खाइण जे लाइ व्यंजन ठहिंदा आहिनि जीअं सिंधी कढ़ी कोकी ऐं मिठा लोला इहे मिठा लोला असां महालक्ष्मी जे त्योहार ते ठाईंदा आहिनि इहे लोला सभिनि सिंधियुनि खे ईंदा आहिनि ऐं जीअं कोई त्योहारु अचे त सन्हा पकोड़ा चाहिं कोकी इहे ठवंदी आहे ऐं अंग्रेज माण्हू पंहिंजे देश में अंग्रेज अंग्रेजी भाषा में जीअं चाउमीन ऐं नॉनवेज ऐं मांस मछियूं अलाए छा छा खाईंदा आहिनि हे ॻाखि सुठी न आहे इहे खाइण सां हूअं बि माण्हू जी उमिरि घटिजी वेंदी आहे छोजी इहे अंदरु वञी करे पेट में खराबी कंदा कंदी आहे इहे शइ हाणे तव्हां ॾिसो की सिंधी भाषा केतिरी सुठी आहे ऐं सिंधियुनि सिंधियुनि माण्हुनि खे पंहिंजी हिकड़ी सिलाई में हीअं कढ़ाई थींदी आहे सिंधी कढ़ाई उहो बि अगरि तां ॾिसो त ॾाढी सिंधी सुठी कढ़ाई आहे असां कॾी बि अंग्रेज माण्हुनि खां कोई अंग्रेजी कढ़ाई न ॿुधी आहे इहे जीअं कोई कपिड़े हीअं हिनजे करे सिंधी भाषा ॾाढी सुठी भाषा आहे असांजी सिंधी भाषा मिठड़ी ॿोली